जय झूलेलाल असां पंहिंजे स्कूल कॉलेजनि में चङनि ई सांइटिस्टनि खे पढ़ियो आहे ऐं ॿुधो आहे पर एल्बट आइंस्टाइन मुंहिंजो मुख्य आहे छो त उन्हनि जेको साइंस जे क्षेत्र में योगदानु ॾिनो आहे उहो ॾाढो महत्तवपूण आहे हुननि जेके बि खोज कयूं आहिनि से अॼु विश्व प्रसिद्ध आहे सो मां हुननि जो नालो ई खणणु चाहियां थी जय झूलेलाल